पर्व मनाते हैं अपना यहाँ पर विशेष परिवार के साथ में रंगोली बनाते हैं दो रंग तीन रंग को अबीर से रंगोली बनाते हैं आँगन में द्वार में दीप सजाते हैं छठ पर्व में भी पोखर खुनाते हैं अपना आँगन में बाहर में पोखर खोना के करीब करीब पचास साठ आदमी वहाँ पर इकट्ठा होकर हम हाथ उठाते हैं सब पूजा पाठ करते हैं तीन दिन सहते हैं सब जो विशी विधान होता है सब करते हैं अपना अपना घर में दीप जलाते हैं सब कुछ मतलब दीपावली में आँगन में द्वार पर सगतर रंगोली बनाकर दीप सजाते हैं जैसा जैसा परिवार में सब रहते हैं वैसा वैसा पटाखा भी फोड़ते हैं छुरछुरिया भी छोर फोड़ते हैं मोमबत्ती जलाते हैं सब सबका अथि करते हैं अपना परिवारी में खुशियाँ मनाते हैं छठ पर्व भी होता है तब नए नए कपड़ा पहनाते हें बच्चा को अपना अपना भी पहनते हैं अपना सब पूजा पाठ करते हैं नियम अनुसार करते हैं सब सब इकट्ठा होकर एक दूसरे को खुशियाँ बाँटते हैं सब कुछ करते हैं अपना अपना घर में जो जो अथि करते हैं प्रसाद भी एक दूसरे को बाँटते हैं एक दूसरे को अथि करते हैं सबको अपना ढंग से सबको मानते हैं और कार कुटुंब भी आते हैं उसको भी स्वागत करते हैं दीपावली अथि पर्व के दिन में चरचन्ना पवनी भी होता है तो आँगन में छांछी भुट्टा को चढ़ाते हैं जो फल फलिहान होता है सब जैसे बड़का पवनी में करते हैं उसी उसी तरह ये भी चरचन्ना पवनी में भी होता है हमारे यहाँ दीपा भी बन थी सब कुछ पर्व भी मनाया जाता है होली भी मनाया जाता है एक दूसरे को रंग लगाते हैं अमीर अबीर लगाते हैं दूसरे के नया कपड़ा पहनते हैं बच्चा को सबको अपन अबीर होली सब बच्चा के संग भी खेलते हैं अपना परिवार में सब सब खेलते हैं सब अथि करते हैं आपन टोला पड़ोस में भी जितना आदमी होता है एक दूसरे आँगन में जाते हैं हम भी उनको अबीर लगाते हैं ऊ भी मेरे मेरे अबीर लगाता है आकर पैर पैर पर भी प्रणाम भी करता है सब कुछ करता है व्रत करने रहते हैं सब अपना एक दूसरे को खुशियाँ बाँटते हैं खूब गीत गाना भी गाते हैं खुशियाँ मनाते हैं होली का त्योहार में सब सब ढंग का पर्व भी होता है यहाँ पर सब जैसे सब औरत मर्द जितना होता है आदमी सब अथि करते हैं अपना खुशियाँ बाँटते हैं ख़ुशी से सब अपना खेलते हैं पर्व भी करते हैं हमारे यहाँ बगल में मुस्लिम भी है भाई भाई साथ में रहते हैं एक दूसरे को भाई बनाकर रहते हैं दूसरे से लड़ाई झड़ाई नहीं करते हैं सब अपना नहीं तो अपना नहीं तो खान पान जो होता है एक दूसरे घर से होता है उसको भी पर्व इधर भी हो हुआ है कल कल हुआ है तो ऊ भी हमारे घर में सब कुछ देने के लिए आए बनाए पकवान भी बनाए थे ऊ भी हमारे या हम भी उनको यहाँ देते हैं सब दूसरे दूसरे को सब रहते हैं मेल मिलाप कर भाई भाई सिख ईसाई हिन्दू मुस्लिम सब भाई भाई एक भाई है बन के रहते हैं और